हैलो बस ठीक तुस सनाओ डांस कराई लैगे स्काऊट कराई लैगे ते कन्नै गाना कराई लैगे इक्क ठीक ऐ ठीक ऐ सर ते गल्ल करी लैगे ते जरूरत पेई जंदी आहो बच्चें दी रिफ्रेशमेंट बी होनी चहिदी बच्चें दी पैह्लें थोह्ड़े ना बच्चें दी ते रोज़ मतलब रीफ्रैशमेंट होनी चाहिदी बच्चें दी अंजी सर रीफ्रेशमेंट च जूस पाई लैयो ते बिस्किट होइया चॉकलेट होई गेआ बाकी जेह्के कल्चर बच्चें दे उनेंगी मतलब ड्रैसेज़ बगैरा मतलब कि कॉलेज़ दी तरफा स्कूल दी तरफा गै होई जा अं आं कोई गल्ल निं ठीक ऐ सर आं सर कोई गल्ल निं मते दिन न ऐल्ली ठीक ऐ ठीक ऐ सर